आं तुजे कडेन चप्पलां मेळटात आं पावसाच्याच दिसाची

रेट कशी आहा इतले म्हारग ओके कमी कशी आहा

आनी चड चलपा सारकीं चप्पलां खंयची पावसाच्या दिसाची ती मातशीं कमी रेट जावपा शकना एक दोनशीं रुपया तरी कमी कर न्हू इतलेंच आं तशें जाल्यार तुगे शॉप खंय तें सांग म्हाका म्हाका जाय आशिल्लें काणकोण खंय तें बस स्टेंडार

आं थंय मेळटली न्हू

केन्ना येवूं तें सांग स म्हळ्यार ओपन जाता न्हू आमगे स आं तश कोन्न कितल्या सात नंबर मेळटलीं हय भुरग्यां बी एक अश कोन्न मेळून मेळून सात आठ जाय म्हाका सात आठ चप्पलां

मेळटल न्ही भुरग्यांचे चार जाय आसले आनी उरले ते व्हडल्यांक

हय चार पांच चार पांच वर्साचें आनी शुज बी आसा पावसाचे तुजे कडेन घालपाक हय तेच हय हय सतरा वर्सां आहाय ताका मेळटलें न्हू आं बरें बरें फाल्यां येता फाल्यां येता